हाँ हाँ तो सर सर अपन इंडिपेंडेंस डे की प्लैनिंग कर लेते हैं मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ बच्चों का टाइमिंग अपन सेवेन फ़ोर्टी फ़ाइव रख लेते हैं तो आठ बजे अपन फ़िक्स झण्डा बंधन कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो प्रोग्राम होगा फ़िफ्त क्लास के बच्चे से इस्पीच करवा लेंगे थर्ड फ़ोर्थ के से अपन एक सॉन्ग देशभक्ति पर सॉन्ग होता है वो कर लेंगे और बाकी फ़स्ट सेकेंड के बच्चे से अपन डांस करवा सकते हैं आपकी क्या प्लैनिंग है

वो भी सही है

हाँ ये भी हो सकता है हाँ हाँ ये भी सही है तो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ये भी कर सकते हैं और बाकी टेन टेन ओ क्लॉक पर अपन उनका डिपार्चर टाइम रख देंगे तो दो घंटे का प्रोग्राम हो कर फिर वो चले जाएंगे है ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अपन अटेंडेंस का बोल देंगे

हाँ हाँ बिल ग्रुप में डाल दूँगी हाँ तो पैरेंट्स तक भी ये बात चली जाएगी हाँ हाँ श्योर ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ हाँ ओके